हमारे भारत में सामान्यतः मौसम पाया जाता है अर्थात मुख्य रूप से यहाँ मौसम तीन भागों में बँटा हुआ है गर्मी सर्दी एवं बरसात अर्थात तीनों का जो मौसम है यहाँ पर जैसे बारिश के समय में कभी कभी अधिक मात्रा में बारिश होती है तो कभी निम्न मात्रा में बारिश होती अधिक मात्रा में बारिश होने पर हमारे यहाँ कि जो नद नाले उफान पर आते हैं और इसके कारण हमारे जो जीवन वो प्रभावित भी होता है कई प्रकार की जो आसपास नदियों के किनारे जो बने हुए घर हैं गाँव हैं वह अपना स्थान छोड़कर अन्य जगह पर उन्हें जाना पड़ता है और उनके किनारे बोई जाने वाली जो फसलें हैं खेत हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं तो उन्हें भी काफी हमें नुकसान उठाना पड़ता है और कभी जैसे की ज्यादा गर्मी गिरती है तो गर्मी के कारण भी हमारे यहाँ कई प्रकार के नुकसान होता है अर्थात हमारा जीवन गर्मी के कारण भी प्रभावित होता है कभी ठंड भी इसी प्रकार रहती है सामान्य तो कभी ज्यादा हमारे यहाँ कई प्रकार की दो ही मौसम होते हैं मौसम के कारण हमें कई प्रकार की नुकसान भी उठाना पड़ता हे हमारे मानसून जो हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं जैसे कि गर्मी गर्मी में कभी कभी ज्यादा हवाएँ चलती हैं तो हवाएँ लू का रूप धारण कर लेती हैं और जो गर्मी में जो हवाएँ चलती हैं उसे हम लू कहते हैं गर्म हवाएँ चलती हैं जिसके कारण वह आम लोगों को नुकसान पहुँचाती हैं और उसके कारण उनके स्वास्थ के लिए भी जो है हानिकारक होती हैं अर्थात इससे बचने के लिए हमें कई बार हमें हमारे घ गर्मी के मौसम में घरों में ही रहना पड़ता है और उसी प्रकार ठंड ठंड में भी हमारे यहाँ अधिक मात्रा में ठंड गिरती है ठंड गिरने के कारण यहाँ का जो वातावरण है वह निम्नतम हो जाता है और इसके कारण यहाँ पर अधिकतर समय में हमें घरों में ही रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ का तापमान बिलकुल निम्न स्थिति पर हो जाता है और बारिश बारिश तो अधिकतर यहाँ मात्रा में होती है जिसके कारण हमें आए दिन नदी नाले उफान पर रहते हैं अर्थात यहाँ जो है मौसम जो है हमारे जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करता है हमारे के कारण हमारे आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है और इसी के कारण हमारी जो आर्थिक स्थिति वह सामान्य से भी निम्न है यही कारण है कि हमारा जो आर्थिक जीवन एवं सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है